ایکشن کسی مخصوص ریستوراں میں کھانے کے مشورے طلب کریں آج کے خصوصی پکوان کے بارے میں پوچھیں منظرنامہ آپ کسی ریستوراں سے کچھ نیا یا خاص آزمانا چاہتے ہیں اور مشورہ چاہتے ہیں آپ براہ راست ریستوراں یا فوڈ آڈرنگ ایپ سے ان کی تجویز کردہ اور مشہور پکوان یا آج کے خصوصی کھانے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں